दाथ' दैलां जासिगोन दाथ' मेसें जोबहां जोब्बायानो होनलाय गोरान बोथोर दङ दा अखा गोलैखासिगोन बैसागु सफैबाय नालाय गायनो थाखायथ' बुहुत प्रेफारेशन दं आंहा दा गायदों आङो माबा बोहिन गोलानि थानायफोरखौ आं एसे दै जिं जिं माने थुना दोनदों माने जेब्लानाखि अखा गोग्लैगोन आं बेखौ गायस्लायगोन बिबारफोरखौ आरो ना ओमफाय आं डालियाफोरखौ बिबारखौबो गायना दोनदों माने दाथ' आंना बिबार दाबो बाराखै माने बारगोन होन्नानै आं बुहुत आसा खालामदों जों गायना दोनदों बिबारफोरखौबो आरो बिबारनि अनगायैबो आङो ओह बुहुत माने मैगं थाइगंबो गायदों माने आथ मेसेङावथ' गायखांबाय आरो दा दैलांनि थाखाय आं प्रेपियार खालामदों गायनो टमेट'खौ आं गायना दोनदों दाबो फिथाइ थाइयाखै गायगासिनो आरो आंनाव कबिफोरखौ आं गायनानै दोनदों बियो ब्रक'लिफोरखौ गायदों बि बिबार बारजोबबाय आरो आङो माबा भिन्दि होबावगोन एसे अखा फैग्रोथों भिन्दि फोगोन आरो आङो दाब ओम जुखाम गार' गायनो थाखाय लादों आं हाखौ गुरै खालामना दोनदों बिखौ फोनसै आङो आरो दुनियाखौ आं गायखांबाय आरो गायबावगोन बे माने गायजाबावगोन दा बियो बिनिफ्राय आं जुखाम गायनो सानदों आरो आं देग्लाय लिसुबो आं गायगोन होन्नानै सानदों अखा गोग्लैनाय लोगो लोगोनो आं लिसुखौ लिसु फुलिखौ आं लाबोनानै दोनखायबाय बेखौ गायनसै आरो आंहा खान्थाल फुलिबो दङ खान्थाल फुलिखौबो आं गायगोन आरो बिनि अनगायैबो आङो बुहुत बिबारफोर लाना फैदों आं शिलंनिफ्राय बे गोजा गोजा बिबार बारो बेखौबो आं गायगोन होन्नानै बायना दोनदों बिखौ आङो एसे साइट खामना दोनदों एसे अखा गोग्लैबावथों अखा गोलैयैनि उनाव आं गायगोन आरो आरो आङो टमेट'खौ गायखांबाय आरो बिनि उनाव आङो भिन्दिखौ आङो फोगोन बिनिफ्राय फान्थाव दं फान्थावखौबो आं गायगोन बिनिफ्राय आङो एसे फिथाइ सामथाइबो आङो आनारसखौ आङो ओह साननैसोनि उनाव आनारसखौ गायगोन दा गायथ'वा बेनिफ्राय बेनिफ्राय आङो बै बै मा होनगोन अम जुखामखौथ' आङो अखा गोग्लैगोन लोगो लोगोनो फोगोन फोनोसै बिनि उनाव आरो आङो आङो मा गायगोन सान बिबारफोरखौ आं गायबाय आरो आं बिबार गायबावगोन अखा गोग्लैनाय लोगो लोगोनो आरो आं एसे बिथिं माने दै साखाथि दङ बे दै साखाथियाव जुदि दैआ गराग गिजि खायाबा खायैबायदि आङो एसे औवा गायनो होन्नानै सानदों एनिफ्राय आङो बे हा एसे थानायाव आं बेयाव गय गायगोन आरो गय गायनायनि बे गय जिं जिं गय जिं जिं आं बादाम बादाम देग्लाय गायनो होन्नानै सानदों आरो बेनि उनाव आङो ब्लेकसि सिमिखौ फोगोन एसे एनिफ्राय आंना सानफ्लावारा गायदोंमोन सानफ्लावारा दा हारभेस्ट खालामजासिगोन बेनिफ्राय आरो आंहा दा आंहा दा लाइ लाफाफोराबो आंहा गायखाबाय बे अलरिडि माने बोराइ जाबाय दा फुनायनिसो सम जाबाय बेसराबो हाब दा फुनायनि सम सम जाबाय एनिफ्रा फुनानै दोनबाय एम एनिफ्राय बिबारफोरखौ गायदोंमोन बिबारफोराबो बिबार बारजोब्बाय मोजाङैनो दं